सोलर प्रणाली की ज़रूरत भी है आज के जमाने में क्योंकि बिजली का उत्पादन सीमित है कोयले सीमित हैं संसाधन सीमित हैं तो सोलर हमारे देश की है हमारे संसार की ज़रूरत है और दिलचस्प बात यह है की आज कल यह हर घर में और फेक्ट्रियों में लगना स्टार्ट हो गया है तो आपके पास बिजली का कनेक्शन है बचत होती है उससे आपका बिजली का जो किराया आता है जो उसमें जो मत मत घट जाता है उससे सोलर जितना यूज़ कर रहे हैं आप कर रहे हैं बाकि आप चाहें तो उसको विभाग को बेच सकते हैं शोध की बात करूँ तो पहले जो इसके पैनल्स आते थे मोनो आते थे अब पोली आ गया है पहले यह एक ही तरफ से सूरज की रौशनी लेकर बिजली बनाता था आज के तारीख में शोध से यह क्या होता है की इसमें ऊपर के तरफ और निचे की तरफ पॉली में दोनों तरफ से अब यह बिजली बनाता है सूरज की रौशनी लेता है इससे बनाता है तो इसकी जो क्वॉलिटी है जो उसका वह अच्छा हो गया है ज़्यादा आता है पच्चीस साल तक कुछ बिगड़ता नहीं है पैनल्स का अच्छा है बढ़िया है